हॅलो कोण उलयता हय हे हय लायब्ररीन कॉल लागला तुमी सांगात कोण उलयता तुमी ओके ही आमची लायब्ररी आसा पळय ती पणजेन आसा बस स्टँड आसा वा पणजे बस स्टँड आसा पळय हय तेच्या फाटी आसा ही लायब्ररी ओके थंय थंय हय गोवा बस पणजे बस स्टँड आसा पळय कदंबा बस स्टँड तेच्या फाटी आसा ही लायब्ररी तेज्या फाटलें फावटी फाटी येवपाचे आनी येता आसतना तुमचे आ आधार काड घेवन यो तुमका लायब्ररी काड करचें पडटले आधार काड आनी दोन फोटो घेवन येवपाचे कळ्ळें ओके तुमकां कितले दीस जाय कितले दीस जाय तुमका बूक तो कितले आं पांच दिसांक बूक दवरतलो ओके कळ्ळें ओके आनी कितें कसलो बूक जाय तुमका ओके बंरे बरें जे के डेलर फायनेंनशल अकांउटींग नू तो फायनेंनशल अकांउटींग नू हय हय हय तोच आं ओके हय एक आनी एक आसा पी पी के चौदरी म्हणून एक फाय फायनेंनशल अकांउटींग बूक आसा तो तुमका उपकारतलो कित्याक तो एक दोनूय एकच भशेचो बूक तो तुमका उपकारतलो हय हय सेम सेम तो बूक तुमी आतां म्हणलेलो पळय तेज्याच त्याच ऑथरचो बूक तो पूण तो दुसऱ्या ऑथरान बरयला सगळें सिलेबस सेम आसा इकनॉमिक्स टॅक्स्ट बूक हां गायड होय म्हाजे कडेन एक गायड आसा इकनॉमिक गायड आसा तो तुमका वरपाक शकतलो हय म सद्या सद्या आमचे लायब्ररीन तीन गायड आसा तीन ऑथरांचे गायड आसा तुमी तुमकां न्ही तो पी के रमन आसा पळय तो इकनॉमिक गायड तुमका बरो पडटलो कित्यात तातून सगळें सिलेबस स्पश्ट तरेन बरयल्ले आसा खंयचे हितून जाय तुमचे खंयचे खंयचे हितून आवड आसा तुका काव्यान नांवां आ तुमका काव्य काव्य बरोवपाक आवड आसा ओके दुसरे संस्कृती बद्दल ओके हांव तुका हांव तुका पळोवन सांगता तुमका तुमची म्हाका इमेल हे करपाक शकता आमचे हितून सजेस्ट कर तुमची इमेल आसा पळय आमच्या वॅबसायटीर घालपाक शकता आमी तुमका कितें कितें नवल आसा पळय तुमका सजेस्ट करतली हॅलो आयकोंक येता ओके कितें विचारले तुमी हय आमची लायब्ररी आमची लायब्ररीची इमेल एकच आसा गोवा युन गोवन लायब्ररी एट द रेट जीमेल डॉट कॉम ओके ह्या इमेलिचेर हय कितेंय प्रश्न आसा हे इमेलाचेर एक तुमी सुचोवचो आमी मागीर तुमका तुमचो जवाब दिता ओके बरें ओके थँक्यू बरें बाय